मिकी वैसे नार्थ इंडियन दी रुट्टी गै बनाना पसंद ऐ ते ओह् इसलै क्योंकि मिगी आपूं इ'यां पर्सनली मिगी अगर पुच्छो तां मिकी स्पाईसी जेह्के हैन मतलब स्पाईसी खाना ओह् जैदा पसंद ऐ साउथ इंडियन दा एह् होंदा कि साउथ इंडियन दी जेह्ड़ी रुट्टी होंदी थोह्ड़ी मतलब इन्नी स्पाइसी नी होंदी थोह्ड़ा मतलब कि मिडियम मिडियम स्पाईसी होंदी ऐ बैसे ओह् स्पाइसी बगैरा बड़े युज करदे अपनी रुटियै च सांबर सुंबर होई गेआ जेह्ड़ा बी हुंदा खाना ऐ में दिक्खे दा कि में तां ई गै कुकिंग दा बड़ा शौंक ऐ ते में काफी जैदा रिसर्च च जिसदे च मिगी पता लग्गेआ कि स्पाइसी बगैरा काफी इस्तेमाल करदे न रुट्टियै च क्योंकि जेह्का साउथ इंडिया च फूड थ्होंदा ओह् नार्थ इंडिया च ओह् उन्ना स्हेई निं ऐ जिन्ना साऊथ इंडिया च जानी उत्थुआं उत्थुआं दी जेह्ड़ी रुट्टी ऐ उत्थै जाइयै गै पता चलदा कि उत्थै काफी स्हेई स्पाइसी बनांदे ओह् यूज करदे मतलब रुट्टियै च नार्थ इंडियां च अगर मिकी बनाना होऐ तां मिकी राजमांह् दी दाल ते राजमांह् दी दाल होई ओह् बनाना मिकी बनाना बहुत पसंद ऐ स'रेआं दा साग होई गेआ लेकिन स'रेआं दा साग बगैरा प्याज टमाटर आह्ला मगरा उसी सिर्फ मर्चां दा तड़का लाना ओह् होई गेआ कड़मे दा साग होई गेआ ते साढ़े साग इ'यां बड्डे मश्हूर न सियूली दा साग होई गेआ ते पालके दा साग होई गेआ ते गोंगलू होई गे गोंगलूएं दी सब्जी होई ओह् बी मिकी बहुत पसंद ऐ ते लच्छे दा परांठा होई गेआ ते नान होई गेआ ते कह्ड़ी होई पनीरे दी पनीरे दी केह् आखदे पनीरे दी सब्जी होई जां भुर्जी बनाई ओड़ो ओह् बी मिगी पसंद ऐ बनाना ते होर दुआ एह् होई गेआ एह् केह् आखदे उसी भिंडियें दी सब्जी होई कन्नै मिकी चटनी जेह्कियां मिगी इ'यां अलग अलग बनाना मिगी पसंद ऐ इन्नियां चटनियां होई गेइयां जि'यां आलूबखारे दी चटनी होंदी लूचे दी चटनी होंदी सारियां चटनियां बनाई सकदे आं जां फ्ही दाड़ुएं दी चटनी होंदी जां फ्ही प्याज टमाटरा दी चटनी होंदी तां एह् चीजां मिगी मतलब केह् क्योंकि साढ़ै काफी तिक्खा तिक्खा रुट्टी खाना पसंद करदे कन्नै ढोड्डा शोड्डा होई गेआ ते ढोड्डा होई गेआ फुलके होई गे होर आमले दा मरब्बा होई गेआ ते एह् चीजां मिगी पसंद ऐ बनाना